नैहाय आं माबायाव बङाइगावआव थांनो नागिरदोंमोन आं बेंटलआव दङ आन्दायबाय आङो बोरै थांबावनांगौ जाखो लामाखौनो

ए नै आङो माने बङाइगावआव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लामायानो बोरै जाखो आन्दायनाय मोनबाय आङो थांनोनो रोङासै ओमफ्राय नों बबेहाय दं बेंटलआव दंखासै बङाइगावआव थांनो नागिरदोंमोन आं खोलाहा दिगलदंआव

बेंटल बासस्टेन्दआव ओमफ्राय बेंटल बास्टेन्दनिफ्रायहाय गारिया गोदान हमनोसै बङाइगावआव थांनो ओंखारदोंमोन आं बङाइगावआव थांनो ओंखारदोंमोन खोलाहाजोंहाय ने ए होमबालाय माने बेंटलसिम थांनानैहाय बेंटलनिफ्रायहाय ओरैहाय साफागुरियाव बङाइगावआव थांग्रा गारिखौ बङाइगावआव खारग्रालाय विंगार दंखायो दा गारि बन्द' गैया ना औ थाबैनो थांना थाबै थांना फैफिनाबालाय दे बाबु होमबालाय दोननोसै दे औ दे